आङो भारतनि सिङाव थानाय बेफोरबायदि जायगाफोराव बाइकजों थांफेरबाय आङो गोजान जायगाफोराव बाइकजों थांफेदनाय जायाखै मानोना बाइकजों गोजान लामा हान्थिनाया जोंनि थाखै खथि नङा बेखायनो आङो साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव बाइकजों थाङो बाइकजों थाङोब्ला जोङो नुलांनो मोनो जे लामा साइटफोरावहाय मा बुस्थु दङ बेफोरखौ गासैखौबो नुलांजोबनो हायो जेरैहाय लामा साखाथिफोराव ला अबेयावबा हाखर दङ बबेयावबा बिबार दङ बबेयावबा मोज सोरनिबा मोजां न' दङ अबेबा साइटजोंहाय माय दुब्लि गायग्रा दङ आरो बिमा बिमा दै दङ जोङो बाइकजों थाङोब्ला नुलाङो जोङो बाइकजों थांनाय समाव जेरैबायदि नुलाङो बेफोर बायदि जोङो पेसेन्जार गारि एबा कारफोरजों थाङोब्ला जोङो नुलांनो मोना मानोना जोङो कारफोराव गाखोब्ला खोरखिफोरा फांथेनाय जायो बिनि थाखाय जोङो मोजां नायनो नायलांनो मोना बिनि थाखैनो जोङो बाइकजों थाङो गासैखौबो नुलांजोबनो हायो फारि फारि नुलांनानै गोसोआव लालांनो हायो आरो जोङो बेफोरखौ नुलांनानैहाय जोबोर गोजोन्नाय मोनो बेबायदियैनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो अखा हायाब्ला बाइकफोरजोंहाय थांनो मोजां बार खोलो खोलो गामिन गामिनि नुथाय लामानि साइडनि नुथाय बेफोर बेफोरखौहाय नुलांजोबो बेखायनो आङो ससे एबा बांद्राय गोजान नङा खाथि जायगायाव थाङोब्ला आङो बाइकजोंनो थांनायखौनो बांसिन मोजां मोनो मानोना कारफोरजों एबा पेसेन्जार गारिफोरजों थाङोब्ला जाबायदि नुलाङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुलाङा बिनि थाखायनो आङो बाइकफोरजों बांसिन थांनो मोजां मोनो बेखायनो आङो बाइकजोंनो थांनो थाङो